اتر پردیش میں آرٹ کے بڑے بازار اور مراکز کافی ہیں اور جہاں پر جو ہے آرٹ اینڈ کرافٹ کا اظہار کیا جاتا ہے جس میں سے جو بڑے نام ہیں ان میں ایک آگرہ ہے ایک لکھنؤ ہے میرٹھ ہے اس طرح کے علاقوں میں مختلف قسم کے کرافٹ کے بازار میلے لگائے جاتے ہیں جہاں آرٹ کا اظہار کیا جاتا ہے